नमस्कार सर नमस्कार मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ हॉस्पिटलों के बारे में आप लोग आपके हॉस्पिटल जैसे मैंने बी एच यू को बी एच यू में मैं गया बी एच यू में पिताजी को ले गया उनको लास्ट में जाँच कराने के लिए जाँच तीन महीने तक को जाँच की लगातार तीसरे दिन चौथे दिन पाँचवे दिन बुलाया करेंगे और हम यहाँ से गाड़ी करके हमारे यहाँ से जो बनारस जो है दूर है बी एच यू दूर है एक एक बार जाने में समझ लीजिए पैंतीस सौ रुपये भाड़ा लगता है गाड़ी का चूँकि मरीज़ ऐसा था उसको ले जाना पड़ेगा गाड़ी से और यही सोच कर जा रहे थे कि वह सरकारी हॉस्पिटल है हमारी वहाँ सुनवाई होगी हम पैसा नहीं लगेगा गरीब आदमी हैं हमारा इलाज हो जाएगा चूँकि वहाँ जाने के बाद हमको यह पता चला कि वास्तविक की यह सरकारी अस्पताल ऐसी ही है कि यहाँ मरीज़ को लाने पर मरीज़ ठीक नहीं होता बल्कि ख़त्म हो जाता है क्योंकि हम उसके भुक्त भोगी हो चुके हैं वहाँ जाने के बाद जितनी बार गए हमको कम से कम पंद्रह बार बुलाया उन्होंने जाँच ही किया जाँच के साथ साथ रिपोर्ट मांगे रिपोर्ट दीजिए तो रिपोर्ट बोलते हैं भी रिपोर्ट नहीं आई है बाहर गई है यह गई है वह गई है लगातार तीन महीने तक रिपोर्ट के लिए हम परेशान हुए तो लास्ट में तीसरे महीने जब रिपोर्ट आ गई तो पैसा जमा करो यहाँ एक बार तो जमा कराए रिपोर्ट का बोले अब वहाँ से आने के बाद जहाँ गई वहाँ वहाँ का पैसा लगता है वहाँ का भी पैसा जमा किए ठीक है पैसा जमा क हम बोले जमा कर लो भाई जमा कर कर दिए पैसा जमा करने के बावजूद भी रिपोर्ट मिली रिपोर्ट डॉक्टर को दिखा रहे हैं डॉक्टर बोले कि अभी मैं उठ डॉक्टर उठ गए वहाँ से बोलो अभी रिपोर्ट नहीं है अब परसो आए आप परसो रिपोर्ट लेने के लिए लेकर गए परसो डॉक्टर बैठें रिपोर्ट देखें रिपोर्ट देखने के बाद पैसा जमा करो इनके मुंह में वास होगा वास करने के लिए पैसा जमा किए हमने लास्ट पोजीशन में हुआ कि हमको स्वयं वहाँ जाकर के छोड़ देना पड़ा ना तो कोई व्यवस्था है वहाँ की ना तो रहने की व्यवस्था ना टिकने की ना पंखे की व्यवस्था ब अंदर रहने ही नहीं नहीं देते ना मरीज़ लेकर गए हैं तो मरीज़ के साथ आप बाहर रहिए जब उनकी पुकार होगी जब बुलाएँगे तो आप अंदर जाइए अंदर जाने का मतलब यह हुआ जाइए लाइन लगाइए मरीज़ कितना भी इमरजेंसी हो लेकिन आप लाइन से ही दिखा सकते हैं वहाँ इसके पहले नहीं दिखा सकते मरीज़ मर रहा है कि नहीं जिसका भाई सोर्स है वह तो दिखा देता है ठीक है सोर्सफुल आदमी है उसका चल रहा है उसकी दवा उसको दवा मिल रही है और जिसकी कोई जो ऐसे ही चला गया उसकी तो कोई सुनवाई नहीं है सर वहाँ जाने के बाद केवल मर जाए वह बस यही यही एक ही उपाय है मरना है उसको दवा नहीं मिलेगी वहाँ से और रही बात वहाँ बी एच यू की बात और हमारे मसीह शहर में हॉस्पिटल है यहाँ की नवैयत तो और खराब है यहाँ जाने के बाद में रसीद बनवा लो न तो मैडम है न नर्स है किसी को बुलाने बीस बार डॉक्टर को बुलाओ नर्स को बुलाओ तो एक बार मरीज़ को देखने आएगी ना तो बेड है न कुछ है दवा भी देते हैं दवा लिखेंगे तो बाहर की दवा लिखेंगे अंदर की दवा देंगे ही नहीं बाहर से दवा लेने जाओ तो वह एक ही दुकान है उनकी जहाँ उनको भेजते हैं वहीं जाओ लो और वहाँ दुकान पर जाओ दवा लेकर आओ अगर हम हमें अच्छा नहीं लगा दूसरी दुकान पर चले गए तो दवा लेकर आए तो कहाँ से लाए वहाँ से वापस कर देते हैं उनको वह दवा वापस करो मैं वहाँ मैं जहाँ बोला वहाँ जाकर ले लो ठीक है वहाँ से लेकर आए दिए लेकिन फ़िर हाल यहाँ की हाँ एक जगह हमको अच्छा लगा स्वरूप रानी में इलाहाबाद में वहाँ अच्छा यह लगा वहाँ भी लेकर गए थे वहाँ ले जाने के बाद तुरंत एडमिट किया उन्होंने एडमिट करने के बाद इलाज चालू किया और नर्स जो थी जितनी नर्स जितनी मैडम थी सब दौड़ दौड़कर बेचारे देख रहे थे दवा भी कुछ दवाइयाँ सुबह लाइन लगाकर बाँटती थी वह और दवा देती थी उ करके बाकी दवा तो कुछ लिखती थी बाहर से दवा आती थी और ले आते थे लेकिन सब कुछ मिला करके वहाँ हमको यह अच्छा लगा कि उन्हों उन लोगों ने हम लोगों के साथ राहत किया रिस्पेक्ट दिया बुलाने पर तुरंत हाज़िर हो जाते थे मरीज़ को ऐसा हो गया मरीज़ को देखने के लिए तैयार हो जाते थे जाते थे देखते थे और ऐसा करते थे इससे इससे हमको थोड़ी राहत मिली और अच्छा भी लगा यह हॉस्पिटल हमको अच्छी लगी हो बाकी जितनी हॉस्पिटले हमने दो तीन हॉस्पिटलो में गया सब वहाँ ऐसा लगा कि यहाँ मरीज़ केवल मरते हैं ज़िंदा नहीं जलाए नहीं जाते मारे जाते हैं क्योंकि उनका इलाज ही नहीं होता है उनके लिए बस खाली वह टाइमिंग होती है कि लाइन में खड़े रहो लाइन ख़त्म हो गई डॉक्टर उठ गए अब कल आइए दिखाइए वह लोग इतनी दूर से गए हैं पैंतीस सौ रुपये खर्च करके अब कल आएँगे तो फ़िर पैंतीस सौ खर्च करेंगे तो ऐसे खर्च करते करते मैं भी हार जाता हूँ जितने हैं मुक्त सब हार जाते हैं कोई पहुँच नहीं पाता